हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी सिखाना चाहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा वो हिंदी बोलेंगे ना उतना ही ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे बड़े बुज़ुर्ग लोग जो रहते हैं उनको तो इंग्लिश आती नहीं है इसीलिए क्या है कि कि हिंदी में यदि वो लोग बात करेंगे या हिंदी में कोई शब्द बोलेंगे तो बुज़ुर्ग लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है और तुम इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश में वो कहेंगे पता नहीं ये लोग क्या बोलते हैं क्या बातें करते हैं तो इसलिए क्या रहता है हमारी मातृभाषा हिंदी है तो इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हिंदी का करना चहिए ना कि हमको इंग्लिश का करना चहिए इंग्लिश तो इंग्लिस भी है ज़रूरी पर उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी हमको हिंदी की ज़रूरत है इंग्लिश जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं और आज कल जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं वो तो नॉर्मली बोलते ही हैं हम ये नहीं बोल रहे कि इंग्लिश भाषा गलत है ग़लत नहीं है वो भी सही है वक़्त के साथ साथ इंग्लिस भी सीखना चाहिए पर इंग्लिस सीखना तो चाहिए उससे ज़्यादा हमको हिंदी सीखना चाहिए हिंदी हमको क्या है हमारी मातृ जो भाषा है उसमें क्या है तुम किसी को भी इंग्लिस में तो समझ नहीं पाओगे तो जो बात तुम उनको हिंदी में समझा पाओगे वो तुम उनको इंग्लिश में नहीं समझा पाओगे और हिंदी में यदि तुम समझाओगे तो उनको ज़्यादा अच्छे तरीक़े से बात समझ में आ जाएगी कोई भी शब्द रहा या कोई बात रही यदि तुम बोलोगे कि इंग्लिश में बोल दिया हमने अरे इनको तो समझ में ही नहीं आया ये कैसे लोग हैं तो जब उनको ये भाषा ही नहीं आती है तो तुम उनको कैसे समझाओगे हिंदी एक क्या है सबसे सरल भाषा है हिंदी सबसे सरल भाषा है और जैसे तुम बोलोगे तो वो सामने वाले व्यक्ति को समझ में भी आ जाएगा इसलिए वो जल्दी से जल्दी समझ लेगा और नॉर्मली स सबसे सरल भाषा हिंदी होती है ना कि इंग्लिश होती है इससे मैं भी यही बोलूँगी कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा सिखाएँ ना कि उन्हें इंग्लिश सिखाएँ